آپ اسٹیشنری شاپ سے بول رہے ہیں میرے کو اسٹیشنری کا کچھ سامان چاہیے وہ کلر چاہیے پین چاہیے بلیو بلیک جیل اور بال دونوں اور پریکٹیکل شیٹ چاہیے اور ڈرائنگ کے لیے پیپر اور اس کے لیے ڈرائنگ کے لیے جتنے بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب چاہیے کون کون سی کمپنی کا مل سکتا ہے اچھا تو اور پین اور پیجز اور ڈرائنگ کے سامان ان سب کا

ٹھیک ہے تو بیس پچیس نا وہ پیکٹ پیجز کے چاہیے اور بیس بیس کلر چاہیے اسکیچ کلر اور پینسل کلر ہاں اور پین بھی چاہیے بلیو بلیک

پین بھی چاہیے پین بلیو بلیک پیکٹ چاہیے بیس پچیس کے قریب چاہیے وہ بھی ہاں ہاں یہ یہی چاہیے یہی چاہیے لنک کا ہی چاہیے بس اتنا ہی سامان چاہیے جیل میں صرف بلیو چاہیے

جیل میں ہاں چلے گا صرف بی کی چاہیے نہیں پانچ پانچ پیکٹ اور ڈرائنگ فائلز بھی چاہیے اور کوالیٹی اچھی ملے گی نا سب کی ہیلو ہیلو کوالیٹی اچھی چاہیے کوالیٹی اچھی چاہیے سب کی کون کون سی کوالیٹی کا ملے گا جیسے وہ ہو گیا پیجز اور ڈرائنگ فائل کون کون سی کوالیٹی کا ملے گا ٹھیک ہے اور پینسل کی کوالیٹی کون سی ہو گی اچھا اپسرا کی چاہیے ہاں

ہو گیا بس اتنا ہی چاہیے

ٹھیک ہے